नमस्ते मैम हाँ हम आर्यन की मम्मी बोल रहे हैं हाँ मम्मी का ऐसा है कि हमको चार दिन की छुट्टी चाहिए मैम आर्यन के लिए आर्यन के लिए कारण अब थोड़ा है जो उसको हम ले जाएंगे थोड़ा हम जा रहे हैं कहीं घूमने तो चार दिन की छुट्टी उसको चाहिए दे दीजिए मैम नही तो मैम दे दीजिए ऐसा है न कि आ कर लड़का मैम आर्यन वह मैनेज कर लेगा आप छुट्टी चार दिन की दे मैम अरे हो जाएगा मैम डेट अगर चार दिन नहीं छुट्टी तो ज़रूरी है भाई अब छुट्टी नही आप देंगी तो शिकायत तो फिर आएगी न बच्चे के ऊपर तो बच्चे बड़े अब बच्चे बड़े हो गए हैं मैम यह बात है न तो बच्चे से आप कहेंगी तो बच्चा वह मानेगा ही नहीं अरे मैम आप कुछ समझिए कुछ समझ लीजिए अब पैरेंट्स कुछ कहे रहे हैं बच्चा तो कह नहीं रहा है आपका तो बच तो बच्चा बोल रहा है कि हम मैनेज कर लेंगे भाई बड़ा बच्चा नहीं ऐसा मैम है न कि बड़ा बच्चा है वह छोटा बच्चा होता तो हम ख़ुद अपना कर लेते लेकिन बड़ा जब बच्चा हो गया है तो उसको तो बोल रहा है कि हम मम्मी मैनेज कर लेंगे तो आप चार दिन की छुट्टी दे दीजिए छोटे बच्चे को नहीं किया जाता मैम बड़ा बच्चा है छोटा बच्चा होता तो हम उसको मैनेज कर लेते ऐसा तो नहीं है मैम अब इतना कह रहे हैं तो पैरेंस अगर आकर आकर कोई अगर आपको बताएगा कि कोई अगर दिक्कत परेशानी बता रहा है तो आप इतना नहीं समझेंगी तो बच्चे कैसे अब वैसे स्कूल में मैनेज करेंगे भाई हम लोग पेरेंस हैं कहीं जाना आना तो पड़ेगा ही न